म्हाका एक गोश्टीचें किंवा खंयचेंय पुस्तक वाचतलो जाल्या म्हाका सादारण एक वरभर लागता ताज्या नंतर म्हाका तें पूर्ण करतलो जाल्यार एक चार दीस लागता